असांजे महाराष्ट्र में जाम जाम रांदियूं खेॾियूं वेंदियूं आहिनि ऐं उन में क्रिकेट जाम सुठो बॉम्बे में खेॾो वेंदो आहे ऐं बॉम्बे में असांखे बि वणंदो आहे ऐं ॿारनि खे बि वणंदो आहे हरिओम